असां जाम सारी आउटडोर्स गेम खेॾियूं आहिनि हुन मां हिकु यूनिक अनौखी गेम आहे स्टेंडिंग खोखो स्टेंडिंग खोखो माना उभी खोखो उभी खोखो में असांखे भीउ करे खेॾिणी पवंदी आहे उन खोखो में असां सभिनि खे राउंड सर्कल में बिहिणो पवंदो आहे अने हिकु हिकु पोइ हिकु माना हिकु पहिरियों हुन जे पुठियां ॿियो इय ॿ ॿ पैर में असांखे भियणु पौंदो आहे अने हुन खोखो में हिकु ॼणो भॼंदो अने हिकु ॼणो हुन उन खे पकिड़ंदो अने जो ॿियो पकिड़ंदो अने जो भॼंदो जो भॼंदो उहो ॿिए माण्हू खे खो ॾींदो जेको खो ॾींदो उहो अॻियां वारो जो बीठो हुओ उहो भॼंदो ये गेम मूंखे जाम यूनिक लॻंदी हुई छोकी हिन में असां सीटिंग खोखो त खेॾी हुई पर स्टेंडिंग खोखो असांखे जाम इनोवेटिव जाम फन वारी गेम लॻंदी हुई